जी हाँ जब मैंने स्कूल में एक गेम खेला था जिसे हम थ्रो बॉल बोलते हैं वह मुझे बहुत ही मुश्किल लगा था क्योंकि जो सामने वाली टीम थी वह बहुत ही डेंजर टाइप थी वह बॉल इतनी प्रेसर से फेंकती थी कि हमें समझ नहीं आता था कि वह बॉल आ कहाँ से रही है वह वॉलीबॉल आ कहाँ से रहा है बहुत दिक्कत जा रही थी पर मैंने उसे बहुत हैंडल करने का कोशिश किया कुछ दिनों तक मैंने बहुत प्रैक्टिस की बहुत सीखा कि वह सामने वाला कैसे थ्रो कर रहा है कैसे फेंक रहा है उसको हैंडल कैसे करना चाहिए ऐसा सब देखा और फिर मैं सीखते सीखते सीख गया कि यह जब बॉल फेंकेगा तो इसके मब मेरा पूरा ध्यान उसके बॉल पर होना चाहिए कि वह बॉल किधर से फेंक रहा है कैसे फेंक रहा है बॉल किधर से आएँगी कैसे आएँगी इसको कैसे केच करना है यह सब मैंने सीखने में बहुत बहुत मेहनत की हम दो जो दो दोस्त थे वह मैं उसको बोलता था कि इसी तरह से फेंकना ऐसे फेंकना मैं उसको पकड़ने की कोशिश करूँगा ऐसे हम बहुत दिनों तक कैसे प्रैक्टिस करते रहे फिर मुझे समझ में आ गया कि वह कैसे फेंकते हैं और मुझे कैसे पकड़ना चाहिए ऐसे करते करते मुझे उसकी पुर पूरा नॉलेज हो गया कि उसको कैसे पकड़ना है फिर वह ज दूसरा हमारा मैच हुआ स्कूल में ही सामने वाली जो टीम थी उसके साथ में मैच हुआ था हमारा तो हमने वह उस दिन वह टीम को मुकाबला देने का सोचा और जीतने का सोचा तो एक साइड वह टीम थी और एक साइड हम थे तो उस दिन क्या था मुझे फुल कॉन्फिडे मतलब फूल मतलब पूरा भरोसा था अपने आप पर कि मैं यह गेम जीत कर रहूँगा क्योंकि मैंने उस पर काफ़ी दिनों से बहुत मेहनत की थी क्योंकि मैं समझ गया था कि सामने वाली टीम हमें मुकाबला कैसे दे रही है हालाँकि मुश्किल बहुत था पर मुझे भरोसा भी बहुत था क्योंकि मैंने मेहनत भी उस पर बहुत की थी इसलिए इसलिए मैं सोच रहा था कि इस बार तो हमें जीतना ही है और बॉल अच्छे से पकड़ना हैं भले वह हाथ हाथ पर लगे या कुछ हाथ टूटे मुझे उससे कोई मतलब नहीं था मुझे बस गेम को जीतने से मतलब था मेरे अन्दर ऐसी वह जीत की भावना पैदा हो गई थी कि मुझे यह गेम जीतना ही है चाहे कुछ हो जाए चाहे सामने वाला कितना ही खतरनाक ही क्यूँ ना हो